وعلیکم السلام سر اے کے آٹو موبائل کی طرف سے بات ہو رہی ہے سر مجھے ویلڈنگ مشین چاہیے تھی سر آپ کے کون کونسی آپ کوالٹی بتا دیں مجھے اور مجھے فائدے بتا دیں ان کے میں آپ کو بتا دونگا تو سر یہ جو اس کا لینے کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور کیا ریٹ ہیں اس کے اچھا تو ہم اس سے لوہے بھی کاٹ سکتے ہیں اچھا تو ہم اس سے لوہے کے جو چینل ہوتے ہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں تو اس کی جو ہے ہوں ہوں چلو دس بارہ بارہ ہزار تک کی ہو جائے سر وہ بجاج کمپنی کی کیسی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے گارنٹی کیا ہے اس کی

تو سر جیسے ہم یہ ویلڈنگ مشین لیتے ہیں یہ بیچ میں پھک جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو بدل کے دوسری دی جائے گی یا اسی کو ٹھیک کرکے واپس دے دیا جائے گا ہوں ہوں اوکے ٹھیک ہے سر ڈن اس کو کر لیجیے سر یہی والی چہیے جو آپ نے بنائی ہے نا یہی والی کر دیجیے اوکے ٹھیک ہے